हैलो हां जी आं जी आंटी जी में ना सर्टीफिकेट बनाना ही कदूं तगर बनग आं जी जरूरी चाहिदा ऐ जल्दी चाहिदा ऐ कदूं तगर बनी जाह्ग ते तुस दफ्तर निं हैन बैठे दे इस बेल्लै ठीक ऐ फिर कदूं तगर बनी जाह्ग ठीक ऐ भेजना कदूं ऐ ठीक ऐ